छोटका आ बड़का मोबाइलमे बहुत फर्क यऽ पहले छलै छोटका मोबाइल ओहिमे किछु नहि होइत छलै खाली बात करै छलहुँ सबसे जाहिआ से लेलहुँ बड़का मोबाइल तहिआ से नेट पर जे मन होइया से देखलहुँ जेना कोनो चीज बनबऽ नहि आयल तऽ गूगलसंँ पूछिके सब किछु बना लेलहुँ मन भेल सीरियले देखऽ लऽ कुमकुम भाग्य छै कोनो सीरियल देखैके मन भेल ओ सीरियल देख लेलहुँ फिलिमे सब देखऽके मन भेल तऽ फिलिम देखि लेलहुँ न्यूजो सब ओहि पर अबैत छै न्यूजो सब सुनि लै छी बहुत रङ्गके चीज रहैत छै गूगल पर पूछिके ई चीजके लै छै बच्चो सबके पढ़ाइमे इंग्लिश मीडीयम नहि अबैया अपना तऽ गूगलसँ पूछैत छै तऽ गूगल बता दै छै कि ई चीज हेतै ओ चीज हेतै तऽ बड़का मोबाइलसंँ बहुत फायदा छै आ छोटका मोबाइलमे खाली बाते करै लै दै छलै बस भए गेलै पाँच सए रूपैआ भरबैत छी जी ओ नम्बरमे तऽ तीन महिना चलैया आ बढ़िआँसँ नेटो दैया टावर रहैया आ सब किछु देखैत छी गूगलसंँ सीरियल सब फिलिम सब मन भेल फिलिम सब देखलहुँ जे नया चीज नया पिक्चर आयल तऽ मोबाइल पर चट देने आयल गूगल पर टच कऽके देखि लेलहुँ